ہیلو ڈاکٹر شاہد بول رہے ہیں جی میں کہہ رہا تھا آپ سے دن کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے میری تھوڑی کنڈیشن ایسی ہو رہی میں نے بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو سہی نہیں تھی دوائی وغیرہ ان کی بھی تو کسی نے آپ کا ایڈریس بتایا کہ ڈاکٹر شاہد کو کال کر لو تو میں نے آپ کو کال کیا اور زیادہ طبیعت ایسی ہو رہی فیور تھا مجھے کافی دن سے فیور تو ٹھیک ہو گیا مگر باڈی پین بہت زیادہ ہو رہی ون ویک ہو گیا میرا کم سے کم ون ویک ہوگیا فیور تو اتر گیا تھا میں نے بلیڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا تھا جی اس کی وجہ سے لوز موشن وغیرہ ہو رہے تھے اور کولڈ کولڈ ہو گیا جی کمزوری ہو رہی ہے بہت زیادہ کمزوری ہو رہی ہے ہاتھ پیروں میں درد ہے کیلشیم کی کمی بھی ہو گئی خود بھی

ہاں سر یہ آپ کا کلینک کلینک کہاں ہے مجھے کوئی آئڈیا دیں گے آپ کلینک کہاں ہے آپ کا یہ جی جی جی کس وجہ سے ہو رہا ہے آپ کچھ بتائیں گے سر پیٹ میں بھی درد ہے بہت زیادہ پیٹ بھی درد کر رہا ہے میرا پیٹھ کی بھی تھوڑی جی جی اوکے اوکے سر ٹھیک ہے سر مجھے آپ دوائی مجھے واٹسپ کر دیجئے دوا اور میں اور آپ کی میں آپ کی فی پیمنٹ فی پیمنٹ آن لائن کر دیتا ہوں میں آپ کی ٹھیک ہے سر اوکے سر اوکے سر تھینک یو سر تھینک یو